हाँ मेरी बात डॉक्टर देशमुख मैम से हो रही है हाँ मुझे थोड़े सा प्रॉब्लम थी मेरे को थोड़ा सा इलाज करवाना था हाँ प्रॉब्लम मुझे एक ही मेरा अभी काफ़ी दिनों से सिर बहुत दुख रहा है और कभी कभी एकदम तेज़ पेन भी होने लगता है कभी कभी मतलब चक्कर भी आ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा जैसे फैमली के प्रेसर की वजह से या कोई भी कुछ बोलता है तो गुस्सा भी जल्दी आ जाता है और सिर बहुत दुखता है कभी सामने से दुखता है सिर कभी पीछे से और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे हाँ और नहीं धूप में जाने से नहीं होता है लेकिन धूप रहती थोड़ा ठीक लगता है ठण्ड से ज़्यादा होता है अभी तो ट्रीटमेंट नहीं लिया है कोई भी क्योंकि यह हो क्यों रहा है मुझे यह ही समझ में नहीं आ रहा अभी क्योंकि अचानक से हुआ अभी कुछ दिनों से बाकी वैसे तो कोई वह हो होमोपैथी म ट्रीटमेंट सही रहेगा अच्छा और वह बाकी उसमें फिर यह समस्या खत्म हो जाएगी मतलब सिर दुखने की क्योंकि मैं को कुछ समझ में नहीं आता है कि सिर क्यों दुख रहा है कभी दुखता है कभी बंद हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है स्ट्रेस किस्म से हाँ स्ट्रेस तो है फैमली का और वह हस ज़्यादा हुआ है अच्छा आई का भी इशू हो सकता है ना ओके तो मैं आई टेस्ट करा लेता हूँ है ना मैम ठीक है ना ओके मैम ओके ठीक है मैम ओके ठीक है मैम ओके ओके ओके थैंक यू मैम हाँ हाँ